हाँ मेरी कई सारी ऐसी हिन्दी कहावतें या मुहावरे हैं जिनको मैं पसंद करती हूँ क्योंकि वो कुछ मुहावरे ऐसे हैं जिनको जो फटाक से ज़ुबान पर बोले जाते हैं अगर हम किसी से कुछ बात बोलते अगर उनको सीधी तरीक़े से समझ में नहीं आती तो उनको हम थोड़ी टेढ़े टेढ़े तरीक़े से सिखाते हैं जैसे कि मे बताना चाहूँगी कि मुहावरा किसी भाषा में आने वाला यह वह वाक्यांश है जो अपने शब्धिक अर्थ को ना बताकर किसी विशेष अर्थ को बताता है जैसे कि कक्षा में प्रथम आने की सूचना पा कर मैं ख़ुशी से फूली ना समाई तो मतलब कि बहुत ख़ुश हो जाना केवल हवाई क़िले बनाने से काम नहीं चलता मेहनत भी करनी पड़ती है इसका मतलब है कल्पना में खोए रहना मतलब हम कुछ भी चीज़ सोचते रहेंगे जब तक उसको अच्छे से करेंगे नहीं तब तक वो किसी काम का नहीं है ऐसे ही कई सारे एसे है जैसे खिचरी पकाना या गुप्त रूप से सलाह करना खेत का चला जाना या आँखों का तारा होना या साद्य परा जैसे कि कई सारे है कि चूड़ियाँ पहनना दाल ना गलना सोने पर सुहागा कुंदन सा चमकना पापड़ बेलना आदि इस टाइप से कई सारे मुहावरे हैं जो काफ़ी लोग बोलते हैं उंगली उठाना छाती पर सांप लोटना दांत खट्टे करना नाक रगड़ना मुँह काला करना ये ऐसे आदि